आं खामानि मावनाय जायगायाव नांलायबा आं बे सासेखौ बादा होनो नाजागोन बे माने बे सासेखौ बादा होनो नाजागोन सानैखौ सामलायलायनानै दोननो नाजागोन नङाब्ला सासेखौ मानिथाराखैब्ला बै सासेखौ बै साइद आव लांथ'गोन बुजाय बुसि खालामनानै जेरैबाबो बिदिनो सामलायो